धर्म असांजे खेत्र में असांजो खेत्र आहे अजमेर राजस्थान में जो ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहिनि पर्यटन उन्हनि खे ॾाढो प्रभावित कंदो आहे छोकी हिते घुमण जी एतिरी जॻहियूं आहिनि एतिरो सुठो आहे वातावरण की ॿाहिरां बि माण्हू ईंदा आहिनि जीअं असांजे अजमेर में पुष्कर आहे विश्व प्रसिद्ध ब्रहमा जी जो मंदरु आहे हिते मतिलबु राजस्थान में छा भारत जा भारत जे ॿाहिरां बि सॼे विश्व जा माण्हू चओ त हिते दर्शन करण लाइ ईंदा आहिनि अईं एतिरा पर्यटक ईंदा आहिनि की उन्हनि खे उहो ॾिसी करे चकाचौंध रह रहिजी वेंदा आहिनि की भई हिते एतिरा घाट आहिनि एतिरा मेला लॻंदा आहिनि सभ त उनजे पर्यटक जे अचण सां असांजी शोभा वधंदी आहे असांजे शहर जी ऐं है न उन्हनि सां असांजे धंधनि ते फर्क़ु पवंदो आहे असांजो धंधो बि सुठो हलंदो आहे ऐं हिननि जॻहियुनि सां गॾु गॾु असांजे अजमेर में दरगाह शरीफ़ आहे जो ॾाढी मञियलु आहे हिते देश विदेश खां राजस्थान खां भारत खां मतिलबु हर छह ते महीने जी ऐं उर्ज जे मेले में त एतिरा माण्हू हूंदा आहिनि की पैर रखण जी जॻह कोन हूंदी आहे सभु गेस्टहाउस होटल सब भरिया पिया हूंदा आहिनि ॾाढो सुठो धंधो हलंदो आहे ऐं ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे असांजे शहर वारनि खे हितां देश विदेश मां माण्हू ईंदा आहिनि ऐं अनासागर चौपाटी बि घुमंदा आहिनि फायसर घुमंदा आहिनि ऐं चामुंडा माता जो दर्शन करण बि माण्हू घणेई ॿाहिरां ईंदा आहिनि त असांजो शहर अजमेर पर्यटन खे लुभाइणु वारो आहे पर्यटक ॾाढो ख़ुशि थी हितां वेंदा आहिनि ऐं मान समान आहे वेंदा आहिनि ऐं असांजे धंधे रोजगारी जो बि पर्यटन असांजो साधन आहे ॾाढो फर्क़ु पवंदो आहे ॾाढो सुठो धंधो थींदो आहे